नमस्ते भैया कह रहे हैं कि हम घूमने के लिए आए हैं के आपके यहाँ कि जगह के बारे में कुछ बता सकते हैं

अब बनारस में तो म्यूजीमियम भी है ना भैया और बहुत पार्क भी हैं अच्छा और और बनारस से और कुछ दूरी पर है ना ग़ाज़ीपुर अच्छा तो हाँ नाम सुने लास्टल वाली से है और कोई एक दो जगह का नाम बता सकते हैं अच्छा

अच्छा और क्या रेंज है आपका घूमाने का कितना रेंज है आपका हमको बनारस भी घूमना है और गाजीपुर भी घूमना है अब हम हम हैं दो चार लोग का ग्रुप है चार लोग हैं हम लोग एक ग्रुप के जैसे हम लोग को बनारस मे अस्सी घाट घूमना है मणकनिका गाट घूमना है और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना है और हम लोग को म्यूजियम घूमना है और बोध जी का थोड़ा मंदिर पार्क और घूमेंगे और थोड़ा चिंग हैं ना बनारस में हाँ थोड़ा वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा घूमेंगे और जो यह कि यहाँ ग़ाज़ीपुर मे लाजकनवाली वही पार्क और है थोड़ा वही घूमेंगे कुछ अपना रेंज उंज बताएँगे कि यहाँ कितना लेंगे एक लोग का या चार लोग का कितना लेंगे अच्छा आपका और मतलब कितने दिन मे आप कंम्प्लीट करा देंगे हम लोग को घुमा करके दो दिन चार दिन दस दिन कैसे मतलब ग़ाज़ीपुर और बनारस मतलब हमको पूरा घूमने में आपको के साथ हम लोग को तीन दिन लग जाएगा

हाँ हम आपको सूचना दे देंगे